میرا پسندیدہ میگزین المؤمنات ہے اور تعمیرِ حیات اور ہندی میں سچا راہی جو بھی لکھنؤ سے شائع ہوتے ہیں یہ سب مجھے پسند ہیں اسی طرح سے مجھے اردو اخبار بھی بہت زیادہ پسند ہیں اور ان میں انقلاب ہے اور سہارا یہ جو ہے مجھے بہت پسند ہے یہ کیوں پسند ہے تو یہ مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں کون کون سے جرائم پیش آ رہے ہیں کون سے واقعات پیش آ رہے ہیں کیا چل رہا ہے تو یہ سارے یہ سارے حالات جو ہیں انہیں کے ذریعے سے پتہ چلتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اردو اخبار بہت زیادہ پڑھتی ہوں اور اس کے علاوہ سے اس میں اخبار میں ایک اداریہ صفحہ ہوتا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ اس میں کسی نہ کسی شخصیت کے بارے میں لکھا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے میری جانکاری میں اضافہ ہوتا ہے